हैलो आं जी आं जी आं जी आं हा घुम्मनै आह्लियां बड़ियां जगहां न इत्थें पत्नीटॉप चली जाओ घुम्मनै गी सनासर चली जाओ सरूईंसर चली जाओ मानसर चली जाओ बड़ियां सारियां जगह अं अं ठीक ठीक ठीक